हेल्ल' अ औ मा जादों लोमजादों नामा अ आथिं सानाय जादों अ दे दे मा गामिनि औ दे दे बिदिबा नैबेखौ लिरग्रोनि दे नोंनि नामा नामा मा नाम औ ओमफ्राय बैसोआ बैसोआ साथि बोसोर बारबाय नङा होनबा साथि बोसोरनि बारबाय दा औ दे साथि बोसोरनि बारखाबाय दे नोङो औ दे बेखौ आन्दासै लिरबाय आङो दे ओमफ्राय औरैनो नोंनि बे सानाया मा गोग्लैदोंमोन नामा हारसिङै जादों ने ए औ आथिङाव ने औ ओमफ्राय माबा सानबैसे जाखो ओरैनो हाब बोसोरथाम बोसोरब्रै जालाय लांबाय डक्ट'र अजाफोर हमबाय बायदोंना बायाखैमोन सिगाङावलाय औ डक्टरनि हमाखै ने सिगाङाव ए दे दिनैसो डक्टरनाव फैनाय जाबाय ना आंनाव फैबाय दा आंनाव डक्टरनाव फैबाय दिनैसो दे दे दे दे दे जिराय दे होनबा आं माबाखौ लिरनोसै नोंनि नामै लिरनोसै दे माखासे मुलि लिरनांगोन दे आं थिननाय थिननाय नोङो फालिबानो बे आरामसे हामगोन दे दे मुलि लिरबाय आङो दे बाख्रि मुलि बे नोङो बे थिननाय बायदि जेनेबा नोङो नैबे मलमबो दङ दे टेब्लेट होबाय मलम होबाय टेब्लेटआ जाथि मोननै होबाय मोनथाम जायो गेसनिबो जादेरनांगौ दे बेखौ उदै खालियाव जानांगौ दे औ ओमफ्राय बे नोंनि सानाय जायगाखौ दैखौ एसे गुदुं खालामनानै दै संख्रि एसे गलायनानै बेखौ फु दे मोजां सु सुनानै बै सानाय जायगायाव आरामसे मलमखौ फुननानै ला दे औ अ बेखौ सानसेयाव खननै खालामबानो जाबाय हायोबा खनथाम खालाम हाथाराबाबो खननैखौ खालाम दे फुङाव खनसे मोनायाव खनसे खालाम होनबानो आराम जागोन ओमफ्राय जानांगौआ जाबाय नैबे मोनसे टेब्लेटआ फुङाव खनसे माबाफोर जानानै ओमफ्राय सानसुआव खनसे ओंखाम जाखांनानै मोनाबिलियाव खनसे बेबो ओंखाम जाखांनानै जा दे औ ओमफ्राय नैबे मोनसे टेब्लेट दंबावो बेखौ फुङाव बे फुङाव ओंखाम जाखांनानै खनसे जा गरसे बिनिफ्राय मोनाबिलियाव गरसे जा दे ओंखाम जाखांनानै औ होनबानो आराम जागोन नोंनि बे ओमफ्राय आङो सप्ताहसेनिल' हरदों दे बिनिफ्राय सप्ताहसेल' हरदों आरो बे सप्ताहसेजों मा मोजां मोनोना गाज्रि मोनो आंनो रिपर्टखौ होफै दे खोनाबाय आंनो होफै आंनो डक्ट'रनाव आंनाव होफै रिपर्टखौ आंनाव होफै दे खोनाबाय आंनाव होफै नोङो दिनै जेराव फैदों बे जायगायावनो आंनो रिपर्ट होफै आं थाग्रा जायगायावनो होफै दे खोनाबाय अ थाखा फैसायाथ' आंनाव इसेबां नाङाना इसेबां नांलाया बे मुलिनि दामखौल' बे गारि भाराखौ नांगौबा आं हरफिनगोन दे दे गारि भाराखौ आं नों फैबानो आं हरगोन दे जेबो नङा बेमाराल' हामनांगौ दे नोंनि बेमारा हामनांगौ दे गारि भाराखौ आं होगोन दे दे औ दे दे जाबाय दे औ आं बुंनाय बुंनायल' फालिबाय था मावबाय था बिदिनो थिगैनो जाबाय था मुलिफ्रा दे ओमफ्राय सप्ताहसेजों फै दे अ दे